आमच्या गावांत निमाणे संस्कार संबंदीत विधी म्हणल्यार जर समज एक सवायशीण बायल देवा घरा गेली जाल्यार तिका सुंदरशें कापड न्हेसोवन पांचवी काकणां घालून फाती माळून एक नवी सवायशीण कशी सजयता आनी तिका नवी शेंद्री घालून तिचेर दवरता तिची आवयली एक व्होटी भरता मागीर तिका फुलांनी सजयता एक निसण करतात जी कोण्याची आसता तेचेर केळीचो एक खोलो दवरता आनी तिका तिचेर दवरता मागीर आनी एक मडकी आसता एक बुडकुले आसता तातूंत उदक घालून आनी दुसरे हातून क उजो कसो घालून ते दोरयेक बादूंन ते स्मशान भुमीन व्हरता आनी जर समज ती बायल मांडाक बसल्या जाल्यार तिचे भटाक हाडून तीका तिची पुजा करतात तिका एकारत पंचारत अशें दाखयता ती विधी करून मागीर तिका स्मशान भुमीन व्हरून लाखडांचे दाळ करून तिका तिचेर दवरून पांच फावट पांच फेरे घेवन ती बुडकुली फोडटा आनी तिका अग्नी लायता जर समज एक लगीन ना जाल्लो भुरगो देवा घरा वयता जाल्यार ताची हळद करता लगीन करता जशी जशी लग्नाची आनी हळदिची विधी आसता ती सगळी करची पडटा आनी तशीच ताका व्हरून